एकटा बाइकरके रूपमे हमरा सबके सामने सबसँ पैघ चुनौती यऽ खराब रोडके केर देखैत घर अङ्गना सबमे मतलब मतलब समाजमे देखैके बहुत एहन जगह यऽ जतऽ रोड खराब अइ ततऽ बाइकरके लेल बहुत बड़का चुनौती बनि जाइ छै किएक कि रोड खरापमे अच्छासँ अच्छासँ बाइक चलाबैमे बहुत दिक्कत आबै छै दिक्कत आबै ओइके लेल ओइके लेल गाँव ग्रामीणके मुखियाके रोडसब बनेबाक चाही बनेबाक चाही रोड आओर आओर सब आओर एकटा आओर चुनौतीके कारण ओना हालाँकि चुनौती तऽ बहुत छैपर एकटा चुनौती छै मौसम खराब मौसममे बाइक बाइक चलेलासँ बहुत बहुत्ते दुर्घटना हइ छै जेनाकि बारिस रहै छै बाइक चलबै छियै बारिसमे तऽ पानि लगल रहै छै रोडपर ओइसँ ओइसँ बहुत बाइकवला बाइकवला बाइक चलबैके समय गिर पड़ै छै हुनका हाथ पयर टुटि जाइ छै टुटि जाइ छै इएहसँ खराब मौसममे बाइक नहि चलबैके चाही चलबैके चाही आओर आओर ट्रेफिक ट्रेफिक बाइकर सबके ट्रेफिकके नियम पालन करैके चाही से तऽ चाही बहुत एहन कठिनाइ छै जे बाइकरके बाइकरके सामने आबै छै बाइक चलबैके समय रोड खराप रहै छै खराप रोडसँ हुनका दिक्कत चलि आबै छै आओर आओर बहुत एहन जीव जानवर रहै छै जे रोडपर रोडपर रोडपर चलैत बुलैत रहै छै से बाइकरके आगाँमे टकरा टकरा जाइ छै अहूसँ बाइक बाइकरोके चोट लगै छै आओर उ जानवरो सबके जन आओर जानवरो सबके चोट लगै छै अइके अइके निपटै निपटैके लेल सरकारके अइपर ध्यान दैके चाही की चाही की रोड रोडके रोडके किनारा जङ्गली जानवर जङ्गली जानवरके लेल की अच्छा जङ्गली जानवरके लेल कोन अथी बनायल जाइ जाहिसँ ओ रोड रोड अपन सावधानीसँ सावधानीसँ पार करि सकै बाइ बाइकर बाइकर को भी ध्यान रखैके चाही ध्यान ध्यान रखैके चाही कि उ आरामसँ गाड़ी चलाबै जादा स्पीडमे स्पीडमे नहि चलाबै ताकि कोनो जानवरके कोनो जानवर आगाँमे आबि आबि जाइ तऽ ओ जल्दसँ जल्द ब्रेक लगा सकै अगर उ जादा फास्टमे रहै छै तऽ जल्दसँ जल्द ब्रेक नहि लगायल हइ छै ओइसँ ओहीसँ बाइक ओइसँ बाइकरके बाइकर जब स्पीडमे ब्रेक लगबै छै तऽ तऽ ब्रेक लागैत लागैत लागैत छैने तबतक एक्सीडे एक्सीडेन्ट भऽ भऽ चुकल रहै छै ओइसँ जानवरोके चोट लगै छै आओर हुनको हुनको अच्छा खासा चोट आबै छै चोट आबै छै इएह लए कऽ इएह लए कऽ जादा स्पीड बाइक नहि चलाबैके चाही आओर आओर हमेशा ट्रेफिकके नियमके पालन करैके चाही करैके चाही करैके चाही आओर अगर उबड़ खाबड़ रोड मिलै हन तऽ आरामसँ गाड़ी चलाउ जादा स्पीडमे नहि चलाउ नहि चलाउ ताकि ताकि हरेक कोनो तरहक प्रभाव नहि पड़य आओर अहूँ अहूँ नहि गिर अहूँके एक्सीडेन्ट नहि हो खराब रोड सबपर सावधानीसँ चलाबैके चाही बाइकरके इएह सब चुनौती बाइकर सबके छै खराब रोड खराब रोड छै जङ्गली जानवर सब छै आओर बहुत्ते एहन चुना बहुत्ते एहन चुनौती छै जे बाइकरके बाइकरके बीच बाइकरके चुनौती पैदा करै छनि